मुंहिंजे लाइ ड्रॉइंग जो सबक वधीक मुश्किल पहलू गुलनि जी ड्रॉइंग लॻंदी आहे उन जूं नंढी नंढियूं कलियूं कॾहिं कॾहिं औखियूं साबित थींदियूं आहिनि पर लगातार अभ्यास ऐं पंहिंजे ड्रॉइंग मास्टर जी मदद सां इन्ह मुश्किल खे बि पार करे छॾंदी आहियां शक्लनि जो पोटरेट सभ खां वधीक ॾुखियो आहे पर मां कोशिश जारी रखंदसि ऐं अभ्यास कंदी रहींदसि ऐं लगातार अभ्यास करण जे करे मुहिंजी ड्रॉइंग सुठी थी वयी आहे पूरो हिकु मिंट पार